औ औ

माबाफोर खोथा दंमोन नामा औ औ आं राजुआनो ए औ औ औ आंनिआवबो नाम्बार सेभ गैयामोन नालाय आखायनो बारा हमनो हाायाखैमोन आंबो नोंखौ बिदिनो डेभेलपमेन्टनि सायावल' एसे मोजाङानो बुंनांगौ जाहैबाय गेजेरावनो एसे जानायलाय जाबाय डेभेलपआलाय एसे औ सिगां सिगांनि अब'स्था गाज्रिनिफ्राय आमफ्राय दा एसे मोजाङाव फैबाय आरो ना इडुकेसननि सायावलाय एसे डेभेलप जानाया जाबाय फरायसाफ्राबो एसे फरायनायावहाय मोजाङानो जोंनि ओरैनि डिस्ट्रिकनिया औ फोरोंनायफ्राबो मास्टारफ्रा एसे मोजां खबर लाग्रा जादों आरो औ औ बिदिनो आपग्रेड जानायजों लोगोसे बिदिनो एसे टाउन बादिबो जानो हमबाय बाजारफ्राबो देरनो हमबाय एसे लामा सामाफ्राबो एसे मोजां जानो हमबाय आरो ना सिगांनि एसे गाज्रि अब'स्थानिफ्राय दा एसे आपग्रेडआव मोजाङाव फैबाय आरो औ दे बेरायनो फैब्लानो जाबाय औ माब्लाबा सम लालायनानै थांनायसै आरो आमफ्राय दासान्दि माब्रै दङ नोंथाङा औ मोजाङै ना औ दे दे दे होब्लालाय